मुूंखे नंढपिण खां तुलसी सां हिकु ॿियो ई रिश्तो आहे चवन्दा आहिनि घरु में तुलसी रखिण घरु जो वातावरणु सुठो रहन्दो आहे हिनजे अलावा जीअं जीअं मां पौधा उगाइण जी रूची वधाईन्दो वियुमि मूंखे उहे वण उगाइण वणन्दा आहिनि जेका फलु ॾियनि जेका वॾा थियनि वण थियनि हिकु मज़ो ई अलॻि थिन्दो आहे जॾहिं सालु तव्हां हिकु वणु जो ध्यानु ॾियो हुनखे वॾो कयोसि ऐं पोइ हूअ तव्हांखे फलु खाराए ॾाॾो सुठो तर्जुबो हुन्दो आहे उहो